जी हाँ मुझे लम्बी पैदल यात्रा करना बहुत पसंद है क्योंकि क्योंकि लम्बी पैदल यात्रा करने से मुझे बहुत अच्छा फील अच्छा लगता है और जैसे मैं कभी कभी जैसे मैं कभी कभी कोई यात्रा पे जाता हूँ जैसे वैष्णों देवी जाता हूँ तो वहाँ पैदल यात्रा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर जैसे अकेले अकेले बहुत दूर मतलब दूर तक बहुत लम्बी यात्रा पैदल करने में बहुत अच्छा लगता है बहुत जादा और सुबह जैसे सुबह सुबह कभी कभी कभी कभी सुबह सुबह सुबह पैदल यात्रा अकेले ही करना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इसीलिए मैं इसीलिए मुझे लम्बी यात्रा पैदल करना बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं जैसे कभी जैसे मैं वैष्णो देवी वैष्णो देवी जाता हूँ तो वहाँ पैदल यात्रा करना बहुत पसंद है अमरनाथ अमरनाथ बाबा के दर्शन करने जाता हूँ तो वहाँ मुझे पैदल चलना बहुत अच्छा है इससे मेरा इससे मुझे अच्छा फील होता है और शरीर सही रहता मुझे अच्छा लगता है शरीर मेरा सही रहता है और और बहुत सारी चीज़ें है जो मुझे अच्छी लग अच्छी फील होती हैं पैदल चलने से बहुत लम्बी यात्रा पैदल बहुत लम्बी पैदल यात्रा करने से मुझे मेरा शरीर सही रहता है मुझे बहुत अच्छा लगता है और जैसे कभी कभी मैं बहुत दूर जाता हूँ तो पैदल ही लम्बी जैसे बहुत दूर जाना होता है तो मुझे पैदल ही चलना अच्छा लगता है वहाँ पैदल ही जाता हूँ बहुत इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि पैदल चलने से बहुत अच्छा रहता हैं और ज़्यादातर मैं पैदल ही चलना पसंद करता हूँ पैदल चलने से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है पैदल चलने से बहुत सही रहता है मुझे पैदल चलने में सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है इसीलिए मैं बहुत लम्बी पैदल यात्रा करना पसंद करता हूँ जैसे मैं कुछ कभी कभी जैसे मैं कुछ लेने जाता हूँ या फिर कुछ मोटा मोटा काम होता है मुझे तो मैं पैदल ही चलता हूँ और लम्बी यात्रा जैसे कहीं दूर बहुत दूर जाना हुआ तो मैं ज़्यादातर ही पैदल लम्बी यात्रा करना पसंद करता हूँ मतलब यात्रा क्या मैं पैदल ही कोशिश करता हूँ कि पैदल ही चलूँ पैदल ही जाऊं क्योंकि मुझे पैदल बहुत पसंद हैं इन्हीं इन्हीं सब चीज़ों की वजह से कि मुझे अच्छा लगता है पैदल चलना और पैदल चलने से शरीर भी सही रहता है हमारा मुझे बहुत अच्छा लगता है पैदल चलना क्योंकि मुझे पैदल चलने में भी बहुत अच्छा लगता है इसीलिए मैं पैदल चलने की कोशिश करता हूँ और जैसे और कहीं भी आना जाना हुआ तो मैं पैदल ही सोचता हूँ कि मैं पैदल ही चलूँ पैदल चलने से बहुत सही रहता है पैदल चलने में हर चीज लगभग सही रहती है बॉडी से रिलेटेड शरीर से रिलेटेड सही रहती है पैदल चल पैदल चलने से मुझे ऐसा लगता है कि पैदल ही चलना चाहिए पैदल मैं इसीलिए चलता हूँ कहीं भी आना जाना होता है मुझे मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पैदल ही चलूँ पैदल चलने से पैदल चलने से सही रहता है और आस पास मुझे मैं जब भी मैं जैसे सुबह टहलने निकलता हूँ तो मैं पैदल ही टहलने निकलता हूँ तो हर कोई पैदल ही चलेगा बट मुझे पैदल चलने से सुबह सुबह जब मैं पैदल टहलने जाता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है सुबह पैदल पैदल चलने से देखता हूँ इधर उधर देखता हूँ सुबह टहलने जाता हूँ तो अच्छा लगता है मुझे तो इसीलिए मुझे पैदल चलना बहुत अच्छा लगता है पैदल चल पैदल चल चलते हैं तो मतलब देखते हुए इधर उधर पैदल चलने से बहुत और बहुत अच्छा लगता है जो भी वाइब्स होती है सुबह की वो बहुत अच्छी लगती हैं मुझे इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि पैदल ही चलूं और बाकी लम्बी पैदल यात्रा पे जब जाता हूँ तो तो बहुत अच्छा लगता है पैदल इसलिए जब यात्रा करता हूँ तो भी पैदल ही करता हूँ पर यह लम्बी यात्रा पैदल ही करता हूँ जैसे कहीं भी आना जाना हुआ तो कोशिश करता हूँ कि पैदल ही चलूं पैदल चलने से शरीर भी सही रहता है और शरीर भी सही रहता है और चीज़ें जो आस पास जो दिखती हैं चीजें जो फील होती हैं वो भी इसी कारणों की वजह से मुझे पैदल चलना पैदल लम्बी यात्रा करना बहुत पसंद है